ہمارے گھر جب مہمان آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اُن سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں پُرانی باتوں کو دہرا کر پُرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور ہمارے بچپن کے قصّے سُنائے جاتے ہیں سب قہقہے لگا کر ہنستے ہیں اور اِس کے علاوہ اگر ساتھ میں اُن کے بچے ہوتے ہیں تو ہم اُن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور باہر گھومنے جاتے ہیں کہیں باتیں کرتے ہیں اُن سے تو اِس طریقے سے ہم مہمانوں کے کی ضیافت کرتے ہیں اور مجھے میرے گھر جو مہمان آتے ہیں تو اُن کے لیے مجھے پکوان بنانے بہت پسند ہے اور سب سے زیادہ میں بریانی بنانا پسند کرتی ہوں بریانی اور نہاری